हलो हाँ भैया नमस्कार हाँ विंडो का विंडो काम तो आपके पास आया हु आया है मेरे पास दिक़्क़त यह हो गई अमित भैया कि जो लड़के काम कर रहे थे अच्छा इस समय वह त्यौहार आ गया है रक्षाबंधन वाला तो सब धीरे धीरे हाँ अपने घर निकल गए हैं तो इस वजह से काम में लेट हो रहा है तो क्या क्या क्या बनना है भैया आपके घर में बताइए ठीक है अच्छा यह कित कितने कितने रूम में लगनी हैं विंडो ठीक है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और यह हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नाप करवा लेंगे भैया वह असुविधा हो गई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और यह बताइए भैया कि किचेन ऊचेन भी बनवाएंगे आप किचन भी बनवाएंगे किचन में पल्ले उल्ले लगवाएंगे अच्छा तो यह बताइए यह बताइए भैया कि यह उसके अपनी ख़ुद की लकड़ी से बनवाएंगे या जो प्लाई आती है उसके पल्ले बनवाएंगे आप देखिए भैया अगर हमारी बात मानिए तो यही साखू की ले लीजिए यह आपको थोड़ी सी महँगी ज़रूर पड़ेगी लेकिन इसके जो बनाए हुए पल्ले आपके बहुत दिन तक चलेंगे हाँ नहीं भैया हम बिल्कुल बता देंगे बात यह है कि हम थोड़ा सा दिखवा लें उसको और जो लड़के बाहर गए हुए हैं उन्होंने दो तीन दिन का टाइम बोला है कि दो तीन दिन में वापस आ जाएंगे अगर वह आ जाएंगे वापस तो उनको ही भेज देंगे अगर उनके आने में कुछ टाइम लगता है तो हम ख़ुद आएंगे भैया हाँ हैंडिल लाक ब्रेक शू और वह क्या बोलते हैं इस्प्रिंग सब कुछ मिल जाएगा हमारे उस पर हमारे पास इस लाइन का सारा सामान है जो भी आप चाहोगे वह सब मिल जाएगा हमारे पास हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया हम अपने हिसाब से देख लेंगे हाँ हाँ हाँ नहीं तो आप उनसे साखू को मंगाएंगे ना तो लकड़ी आपके पास रखी है या आप मंगवाएंगे बाहर से कहीं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो ठीक है अमित भैया अब जो है अगर बच्चे दो तीन दिन में आ रहे हैं तो हम आपके घर विजिट करते हैं अगर बच्चों को भेज देंगे अगर वे नहीं आ रहे हैं लड़के तो जो है हम ख़ुद आकर आपके घर पर विजिट करेंगे और बढ़िया काम कर देंगे पक्का अब उनकी आप दो दिन का और वेट कर लीजिए दो तीन दिन का और वेट कर लीजिए दो ही तीन दिन में हाँ शुक्रवार को आएंगे या फिर सन्डे को आएंगे ठीक ठीक आएंगे तो आपको फ़ोन करके आएंगे भैया ठीक नमस्कार